آنگن واڑی میں کھانا بھی دیتے ہیں بچے لوگ کو دال چاول کبھی انڈا کبھی دودھ کبھی کھچڑی آگن واڑی میں پوشن اسکیم کے بارے میں دیتے ہیں آنگن واڑی میں اسکول میں ہوگیا ایک دن انڈا ایک دن کھچڑی ایک دن دودھ اسی طرح آنگن واڑی میں کبھی سویابن دال چاول دودھ کھچڑی انڈا ایک ایک دن سب دیتے ہیں چھوٹے بچے کو دیتے ہیں آنگن واڑی میں آنگن واڑی میں کبھی دیتے بھی ہیں کبھی نہیں بھی دیتے ہیں یہ یہ اس طرح ہوتا ہے آنگن واڑی میں تھوڑا تھوڑا کھچڑی دیتا ہے تھوڑا دودھ دیتا ہے دال چاول انڈا سب دیتے ہیں کھانے کے لیے آنگن واڑی میں